मां चेंबूर में रहंदो आहियां ऐं असां वटि चोवीह कलाक पाणी आहे पाणी किथे न खपंदो आहे सॼो ॾींहुं ॾींहं खां वेंदे राति ताईं पाणी खपंदो आहे सुबुह उथण सां ब्रश कर त पाणी खपे मूंहं धो पाणी खपे टॉयलेट वञण लाइ पाणी खपे हुन पोइ सनानु करण लाइ पाणी खपे चांहि ठाहिण लाइ पाणी खपे रोटी पाणी ठाहिण लाइ पाणी खपे ऐं माईअ खे कमु कंदी त हुन खे झाडू पोछी करिणी हुन लाइ पाणी खपंदो आहे हुन खां पोइ राति जी रोटी ठहे हुन में पाणी खपे मतिलबु पाणी सॼो ॾींहुं खपंदो ई रहंदो आहे पीअण लाइ खपे असां गार्डन आहे असांजे अॻियां घरु उते पाणी ॾींदा रहंदा आहियूं असां ऐं जानवर लाइ नंढा नंढा बर्तननि में पाणी रखंदा आहियूं नंढी चिड़िया विड़िया कबूतर पाणी पी वेंदा आहिनि ॿियों त सॼो ज़िंदगी पाणी जे बग़ैर अधूरी आहे पाणीअ जी ख़ासि अहमियत जिन पाणी ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में